म्हजे एक्च्युली जायते फ्रेंड आसात एक्च्युली स्पोर्ट्स हातूंत करपा सो ते लायक आपणालें करियर केला तांणी म्हजो आतां एकलो आसा व्हडलो क्रिकेटर आतां तो आतां ऑलमोस्ट आतां रणजी ट्रॉफी बी खेळपा वचपा आसा रणजी ट्रॉफी जावन मागीर तो आय पी एला देखून वचपा आसलो एक्चुली रणजी ट्रॉफी खेळ्ळा तो आनी तो ऑलमोस्ट जिखपा आसलो सो लास्ट इयर मागीर ताचें कितें तें इंजरी लागून तो पावना नाजाल्यार आतां म्हणल्यार तो आय पी एल खेळटा आसललो विराट कोहली तांचे बारबर बीन आनी लायक तो म्हणटा लायक ते करियर लायक इट्स लायक ताची हॉबी तें एक्चुली ऑलमोस्ट ताणें एक्चुली अशे को तें अशें को पर्सनली लायक अशे करून ताणें एक्चुली त्रास काडलेले लायक किद्याक ताका तें इतली लायक जाता तो एवरीडे सकाळी उठून पांचां उठून ट्रेन करता आनी कितें करता जायतें शिकलो तो म्हणजे अशें करून ट्रेन सकाळ सावन आनी तो बरो डिसिप्लंड तो आनी चोय एक म्हणटा ते स्पोर्ट्सा डिसिप्लिन्ड आसपाक जाय सो तें एक सारकें इम्पोटंट कित्याक तांचें किदें जालां गरजे वस्त सारकी कित्याक तूं आतां समज डिसिप्लीन ना जाल्यार तुका आनी मागीर कितें खेळपा जायना इट्स नॉट अबावट स्पोर्ट्साचें न्हय बट कितें जावं तें कितें अशें करून आतां तूं करियर बिल्ड नीव करता जाल्यार डिसिप्लीन इज इम्पोर्टंट सो तो एक्चुली लायक सांगतालो लायक आपूण ऑलमोट आय पी एला मे बी नॅक्ट टू नॅक्ट इयर आतां तो वचपा आसा परतून आनी थंय तो ओलमोस्ट तो आतां थंय एक फावटी समज जालो तो प्लेयर जालो थंय चूज जालो जाल्यार तो व्हडलो शायन जातलो एक्चुली इवन आतां म्हज्या देखून इस्कुलान देखून जायते स्पोर्ट्स नोट ओन्ली क्रिकेट फुटबॉल आतां आमी गोंयांत कितले स्पोर्ट्स खेळटात फुटबॉल खेळटात बॅडमिंटन आसा क्रिकेट आसा मागीर खो खो आसा हॉकी आसा आनी आमचे लायक आमी हांगा मायणा आमी कितले बरो टिचर आसात कितले शिकयता लायक अशें स्पोर्ट्सान बीन आनी कितले आसा तशे करून ते इवन आमचे देखून तें इस्कॉल आसा द सेंट रिटा ती कितली फेमस आसा लायक आतां वॉलीबॉलान वॉलीबॉल थंय ते फायनली बीन पावले खंय खंय आख्खे ऑल गोवा टुर्नामेंट्सान आनी तातूंत लायक प्लेयर आसात ते आतां दोग जाण म्हजे लायक एक फ्रेंड आसात सारकी बरी करून क्लोज फ्रेंड तीं सारकी आतां खंय इंटरनॅशनल बीन खेळपा पावल्यात आतां तांणी सारकें आपणालें लायफ करियर केलां आनी ती भरपूर फेमस आसात आतां तशें करून लायक आतां ल्हानपणा सावन आसा तांणी तांच्या भुरग्यांं इस्कुला आसताना शिकपा जाय खेळपा लायक किदें जाता अर्द जाणां लायक बेश्टें खेळपा जाय म्हूण खेळटात तें ओके बट लायक किदें जाता अर्द जाण आपणाले एक करियर बिल्ड करपा आसता शिकपाक जाय आनी इंपोटंट बट स्पोर्ट्स अल्सो इज अ पार्ट ऑफ लायफ तें किदें जाता तूं एक एक फावटी ताच्यान देखून तुजें आतां करियर करूं शकता आनी तांची लायक कितें तुजें हार्डवर्क आनी लायक पर्सिवरंस तें सारकें इम्पोर्टंट तुगेलें आनी डेडिकेशन इम्पोर्टंट आनी डिसिप्लीन सो तांणी देखून जायतो करियर करूं शकता